कपड़ा जे छै ने तऽ हमसब तऽ नहि बनेबै छी लेकिन कोशिश कर रहल छियै बनाबैके आओर अय सबसँ कपड़ाके लिए तऽ हमसब प्रयास करिये रहल छियै लेकिन जो भी कपड़ा आज कल आ रहल छै बड़ी अच्छा आ रहल छै अइके वजहसँ हमसब समझ रहल छी की कपड़ाके बारेमे तऽ पहिले तऽ नहि जनैत रहली लेकिन आब धीरे धीरे जानि रहल छी कपड़ा तऽ नीक आ रहल अय आओर काफी टिकाऊपन लगै छै अय सबके लेल की हमसब कपड़ा पहिनै छी तऽ सूती भी पहिन रहल छी आओर जे मतलब जींस है ई सबके बारेमे ही हमलोग समझते है लेकिन जो भी बात छै ने सब ठीक छै कपड़ाके मामिलेमे आजकल बहुत हाई क्वालिटीके भी कपड़ा आ रहल छै लो क्वालिटीके आब जेहन कपड़ा पहिनेके हमसब कोशिश करै छियै एहन पीहन रहल छी आओर काफी अच्छा लागि रहल है आजकलके कपड़ा सब देखके आओर अहिसबके लेल हमसब कहैके चाहि रहल छी की जो भी आगेके कपड़ा आतय इहो सब बहुत अच्छा लगतै आओर जैसन समय देखल जा रहल हय इस हिसाबसँ कपड़ा का क्वालिटी चेंज हो रहल है आओर हमलोग इहे सब कहि रहल छी की कपड़ाके टिकाऊपन होइ छै